हेल' अ मोखथां ना अ ओ माबा नोङो दिनै फिल्डआव फैनायमोन नामा अ आंना आरो देहाया एसे गाज्रि जानानै थांनो हायासै अ मैया एसे खारनानै माने आथिङा एसे लोरिनानै दङ थांनो हायासै आङो माने दिनै उम एनिफ्राय गाबोनबोथ' फैगोनना नोङो प्रेकटिसाव उम एनिफ्राय माबायाव खेला सोलिहांदो माने सिम्ला फिल्डआव ओ इयाव बाहागो लाहैगोन नामा अ ओरैनोथ' जोङो माने टिमा माने जोंनि क्लाबनिनो गोजा जानो हागौ ओरै बेेलगनिबो फैनो हागौ माने जोङो ज' जानोसै आरोना इनिफ्राय जायखिया प्राइसा टुइनटि फाइभ थावसेन्ड एनिफ्राय थारटिफाइभ थावसेन्डनि मोननै आरो आरो इनिफ्राय ओ माबा दङ बेस्ट प्लेयारनि थाखाय मोनसे दङ आरो बेस्ट गल किपारनि थाखाय मोनसे दङ ओं एनिफ्राय दा ओरै जायखिया ज' जाग्रोनोसै सोर सोर थाङो ना खेबसे जायखिया ओ जानाया जोङो जायखिया प्रेकटिसनि टाइमआवनो ज' जालायनोसै सोर सोरजों गेलेयो आरो सोरबा बेलेग टिमबो थानो हागौ बेलेगजोंबो जायखिया खेबसे जानानै ज' रायज्लायग्रोनोसै गाबोननो बेनिफ्राय जोङोथ' ओ दा पार्टिजो बाहागो लायोब्लाथ' ओरैनो माबा जारसि नांगोननालाय दा जारसिखौ इनिफ्राय क्लाबनिखौनो बिथ'नोसै सारमोननियाव बिथ'नानै इनिफ्राय उम बेखौनो बिनानै गानलांथ'नोसै आरो जोंनि क्लाबा लायखायोबाथ' जोंनि क्लाबजोंनो थानो होबाय जोंनिखो एक्सट्रा जानानै थांनो हानाय नोंला इनिफ्राय होनब्ला गाबोन फैगोनना उम खैथायाव फैगोननो गाबोन ओ जायखिया ओ जागोन जिबाबो जायखिया उम दे गाबोन लोगो मोनलायब्ला मोजां रायज्लायसै ना अ दे उम दे